हमको अभिनेता पसंदीदा हमारा यही जया बच्चन हैं जो कि अच्छे से बात विचार भाव उनका बहुत अच्छा लगता है जो कि राजनीति में भी हैं और अच्छे से उनका हम भाषण भी सुने हैं बहुत अच्छा लगता है हमेशा कहीं भी जाती हैं महिलाओं के हित में बात करती हैं बहुत अच्छा लगता है महिला जो शक्ति का एक ठो बढ़ावा देती हैं बहुत अच्छे से देती हैं वो और लोगों के बा बीच में जा जा कर अपना एक बात रखती हैं बहुत अच्छा लगता है न ही उनको कोई घमंड है न ही कोई कोई उनके अंदर कोई वैसा गुण नही कि किसी से जलें वो उनका एक ठो अलग पहचान है अपने दम पर बनाई हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है उनका कि वो सबसे पहली बात कि सांसद भवन में बैठती हैं और राजनीति में सबसे अच्छी महिला हैं जो कि कोई भी बात को ले के बहुत अच्छे से विचार करती हैं सुनती हैं सबको एक साथ ले कर चलना चाहती हैं लोगों को मन में जा कर वो बैठती हैं सबके पास